अंजी ओह् रुट्टी दा केह् प्रबंध ऐ अग्गें सर हून भुक्ख लग्गन पेई ऐ हून किन्ने चिर दी रूट पर गड्डी चला दी कोई रूट दा बी करेओ प्रबंंध किन्ना गै चिर लग्गी जाह्ग फिर इंया अद्धा घैंटा ते दै चार मिंट बी निं रुकी सकदी गड्डी रोड़ उप्पर ते भुक्ख जादा गै लग्गन लग्गी पेदी ऐ इंया थोह्ड़ी ठीक ऐ इक्क मिंट